पिकनिक की मेजबानी के लिए एक पार्क या जंगल आदर्श हरा भरा स्थान है यह स्थान आपको बहुत से लोगों को आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त स्थान देगा और आपके पिकनिक व्यंजनों का आनंद लेने के बाद मज़ेदार खेलों से आपका मनोरंजन करेगा पिकनिक एक प्रकार का भ्रमण है जो दोस्तों और परिवारों के साथ सुंदर आउटडोर में आयोजित किया जाता है हर कोई एक जगह अथ अदर्स रूप से एक पार्क या बहुत सारी खुली जगह वाला रिपोट्स इकट्ठा होता है और एक साथ खाना बचा बनाते हैं और दोपहर का भोजन करते हैं खेल खेलते हैं और पूरा दिन मौज मस्ती और यादें मनाते हुए बिताते हैं पिकनिक ने न केवल रोज़मर्रा की सांसारिक ज़िन्दगी से छुट्टी प्रदान की बल्कि मुझे खुश भी किया और मुझे अपने परिवार के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का मौका दिया मुझे आशा है कि हम भविष्य में ओर अधिक पिकनिक की योजना बना सकते हैं पिकनिक हमारे प्रियजनों योजना बना सकते हैं पिकनिक हमारे प्रियजनों के साथ समय बिताने का एक शानदार तरीका है हमें उनके साथ सार्थक समय बिताने का अवसर मिला है